तो क़ानूनी रूप से डॉक्यूमेंट कोट कचहरी जाना पड़ता है कोर्ट कचहरी में ज़मीन का जैसा जैसे कि ज़मीन का विवाद उसकी रसीद जो हुई यह सभी लेने में बहुत मुश्किल होती है और जैसे कि जाने के बाद वहाँ पर बहुत आगे डेट पर डेट दे दिया जाता है मतलब कहता है कि आगे फिर आइए उसके बाद जाने के बाद हाफ़ डे के बाद वह उसे पर कार्य आगे कार्रवाई भी करता है लेकिन उसके बाद फिर नए होने के बावजूद भी डेट को आगे बढ़ा देता है इस प्रकार है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जो सामग्री होती है कोर्ट कचहरी के में जो वहाँ के इस्टाफ होते हैं वह कहीं ना कहीं यह समझते हैं कि सो इनको जितना हो हम दौ दोड़ाएं हैं वे मेहनत मेहनत करना नहीं चाहते हैं वो उस पर काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसके कारण आम आदमी को सभी को दिक़्क़त का सामना करना पड़ता है और आगे अगर समय दें तो तो ठीक ही रहता है लेकिन वह देना नहीं चाहता है ज़मीन ज़मीन की रसीद आज कल पहले तो उतना नहीं होता था लेकिन आज ज़मीन की रसीद में परिवर्तन होता है ज़मीन की रसीद आपको रसीद बनाने के लिए फिर ज़मीनी का खाता जो होता है उसके बाद वह जो कब वाला होता है यह सब वग़ैरह उनको उसमें बनाने के लिए बहुत जाना पड़ता है और उसके बाद उसको समय देकर बहुत दिन तक लग जाते हैं कहीं ना कहीं अपने सही कागज़ होने के बावजूद भी वहाँ पर समय ले लेता है और